हैलो हैलो हां जी तुस स्कूल निं औन्ने होन्न बच्चे केह् गल्ल ऐ तुस थुआढ़ी थुआढ़ी बड़ी अटैंडेंस बड़ी घट्ट ऐ ते स्कूल केैंह् निं औन्ने होन्ने केह् होएआ तुसेंगी केह् बमारी डेंगू शेंगू ते निं ना होई गेआ कुतै ओहो ते डेंगू दा पूरा ध्यान रक्खना ना ते थुआढ़ी अटैंडेंस बी घट्ट होई गेदी ते उसी केह् आखदे ओह् बी पेपर बी आने आह्ले न बच्चे फ्ही तुस इ'यां थोह्ड़े ना करना होंदा फ्ही अटैंडेंस बी चाहिदी होंदी अच्छा अच्छा ठीक ऐ होई जाह्गे इसी केह् आखदे एह्दा लाज़ एह् होंदा कि दुद्ध शुद्ध पीना होंदा बक्करियै दा ते कन्नै तौले लाज़ होई जंदा नेईं बच्चा पीना होंदा केह् ओह् करना होंदा बमारियां दूर होई जंदियां डेंगू बगैरा होंदा ओह् फर्क पेई जंदा हां फिर जल जल्दी ठीक होइयै ते फ्ही जल्दी स्कूल आई जाएओ ठीक ऐ हां ते फ्ही ते टीचर बी बोला दे हे कि इस बच्चे दी अटैंडेंस घट्ट ऐ यह वो महां कोई निं अस फोन करियै पुच्छने आं उ'नेंगी केह् गल्ल ऐ बच्चा कैंह् निं आवा दा सनाया हा क्लास टीचरै ई अच्छा अच्छा कोई निं ओह् मैम बी आक्खा दियां हियां आक्खा दियां हियां इक बारी पुच्छी लैओ गल्ल करियै फ्ही में चलो महां ठीक ऐ महां पुच्छी लैन्नी आं ठीक ऐ ठीक ऐ भाई ताइयें में तुसेंगी पुच्छै निं आं ताइयें महां परतियै पुच्छी लैन्नी आं कोई केह् ऐ कोई होर ते बाद्धा घाटा ते नेईं ना होई गेआ अच्छा अच्छा तां फिर ठीक ऐ फिर केह् आखदे दिक्खेओ फिर ध्यान रक्खेओ अपना अपनी सेह्त दा ध्यान होर अपना ध्यान रक्खेओ ठीक ऐ ठीक